मैथिली भाषाके बारेमे यदि हमरासँ पुछबै तऽ मैथिली भाषाकेँ आठवीँ अनुसूचीके बाइस भाषामे राखल गेलै मतलब ओ बाइस भाषामेसँ एकटा भाषा मैथिलीओ अछि तऽ मतलब ई भाषा अधिकारिक भाषा अछि तऽ एकर ई तऽ प्रसिद्ध अछि मतलब एकर तुलना अगर अहाँ हिन्दी संस्कृत संस्कृत तऽ ओना बढ़िआँ अछि सभभाषा अपना अपना जगहपर नीक होइत अछि तऽ संस्कृत आरो हिन्दी आ इंग्लिश जे भी भाषा अगर एकर तुलना मैथिलीसँ करबै तऽ मैथिलिओ अपन अपन क्षेत्रमे महान भाषा यए मैथिली मैथिलीके विकासके बारेमे पुछबै तऽ मिथिलामे मैथिलीक विकास लेल मधुबनी पेंटिंग आरो जे भी मिथिलाके संस्कार अछि पान मखानसभ ई मिथिला भाषाकेँ विश्व स्तरपर पहुँचेने अछि पहिलुक बात तऽ आठवीँ अनुसूचीमे राखल गेल छै बाइसटा भाषामेसँ एकटा भाषा मैथिलिओ छै एकर मतलब भेलै एकटा अधिकारिक भाषा भेलै नहि बोलैत छथिन